دوڑنا ایک بہت اچھی عادت ہے ہر ایک انسان کو رننگ کرنی چاہیے مارننگ میں نائٹ میں یا شاید ایوننگ میں کسی بھی ٹائم اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ رننگ کیجیے اس سے آپ کا اسٹامینا بوسٹ ہوتا ہے اور رہی بات گروپ میں رننگ کرنے کی تو گروپ میں رننگ کرنا ایک بہت ہی اچھی بات ہے اور آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اس کا بہت سارا ریزن ہے اس میں سے کچھ ریزن یہ ہے کہ اگر آپ گروپ میں رننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کپبلٹی ہونی چاہیے آپ خود پہلے سولو رننگ میں اچھے اچھے ہونے چاہیے کیونکہ گروپ رننگ جب ہوتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں سب اچھے اچھے نارمل رنرس ہوتے ہیں تو انت اگر اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو بہت امبیسمنٹ فیل ہوتا اس ٹائم پہ کیونکہ ہم بھی ایک ٹائم پر ایک گروپ کے ممبر تھے اس ٹائم میں جس میں سب رنرس تھا تو اس ٹائم پہ جب ہم بگنر تھے رننگ اسٹاٹ کیے تھے تو ڈائریکٹ گروپ میں جوائن ہو گئے تھے حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو پہلے خود سے ایکسپیریئنس لینا چاہیے خود سے دوڑنا چاہیے اس کے بعد کسی گروپ میں جوائن ہونا چاہیے اس طرح بہتر یہ رہتا ہے کہ اگر آپ خود اویر رہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے دوڑ سکتے ہیں آپ کے پاس اسٹیمینا کتنا ہے کتنا ٹائم تک آپ دوڑ سکتے ہیں کنٹینیو تو اس سے فائدہ رہتا ہے تو آپ گروپ میں جب دوڑیے گا اس کے بعد تو آپ کو ایک اندازہ رہے گا کہ آپ یہاں سے یہاں تک دوڑ سکتے ہیں تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ گروپ جوائن کرنے سے پہلے خود کم سے کم ففٹین ٹو ٹونٹی ون ڈیز آپ خود اپنے سے دوڑیے صبح مارننگ میں یا ایوننگ میں یا نائٹ میں جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے منیمم ففٹین ٹو ٹونٹی منٹس رننگ کیجیے اس کے بعد اپنا اسکور لکھ لیجیے اینڈ نیکسٹ ڈے امپروو کریے خود کو اور کنٹینیوسلی ٹائم بڑھائیے اس کے بعد کسی گروپ میں جوائن ہونے کا سوچیے اگر آپ کسی گروپ وروپ میں جوائن نہیں ہوئے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ گروپ جوائن کرنا بھی بہت اچھی بات ہے آپ کو بہت ہی زیادہ انجوائے فیل ہوگا آپ اگر جوائن کرتے ہیں ایک ٹائم پہ تو اور بہت ہی مزہ آتا ہے اس میں کیونکہ سارے ہوتے ہیں ایک ساتھ دوڑنے میں ہے نا کہ کمپٹیشن ہوتی ہے ایک ٹائپ کی کہ ہم کو آگے نکلنا ہے تو اس سے آگے نکلنا ہے تو یہ کمپٹیشن ہو جاتی ہے تو اس سے انسان انہینس کرتا ہے اپنے آپ کو کپبلٹی کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا ہے انہینس ہوتا رہتا ہے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے گروپ جوائن کرنا اور اگر آپ کے پاس گروپ جوائن کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے یا کوئی فائنینشیل پرابلم ہے تو آپ خود بھی رننگ اکیلے کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بس آپ کے پاس ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے ڈسپلین ہونا چاہیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے ڈسپلین کہ مارننگ میں ہی کر رہے ہیں تو کنٹینیوسلی آپ کو کرنا ہی پڑے گا ایسا نہیں ہے ایک دن کرے دوسرے دن بیٹھ گئے تو اس ٹائپ کا اگر رنرس بننا چاہتے ہیں تو مت ہی بنیے سب سے اچھی چیز ہے ڈسپلین جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے رنرس کے لیے تو مارننگ یا ایوننگ یا نائٹ ایک پکڑ لیجیے اور کنٹینیوسلی رننگ اسٹاٹ کریے بس اتنا ہی